हलो हेलो हाँ मैम वह मुझे आपसे यह बोलना था कि आपने अभी तक मैंने आपको जो इस्टॉक दिया था अभी तक आपने उसको बेचा नहीं सैल नहीं किया ज्वेलरी का जी मैम जी मैम जी मैम तो मैम अभी आप मुझे बता सकती हैं कि कितना ओर्डर आप बेच चुकी हो कितना बचा है अपना माल जी मैम जी मैम

हाँ मैम हाँ मैम हाँ हाँ मैम वह तो है हाँ हाँ जी मैम जी मैम तो उनके आपको वह देना था इस्टॉक देना था इसलिए जी मैम हाँ मैम जी जी मैम ठीक

जी मैम वही मैं बोल रही हूँ कि आप जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कीजिए हाँ हाँ मतलब आप ऐसा कुछ नहीं करना कि जल्दी बेचने के चक्कर में कम रेट पर दे दें ऐसा नहीं करना हाँ म हम हाँ क्योंकि लोस नहीं होना चाहिए जी मैम ठीक है धन्यवाद